आसामनि हारिमु एबा भारतनि गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन हारिमुजों गोबाङानो सोमोन्दो दङ एबा फारागथिखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोंनि आसामाव बांसिनानो गोबां हारि माहारिफोर जों नुनो मोनो मोनसेल' हारि जों नुनो मोना जोंनि आसामाव बेबायदिनो गोबां बर' नेपालि सान्थालि असमिया बायदि गोबां हारिनि मानसिफोरखौ जों आसामाव नुनो मोनो बेबायदिनो जोंनि आसामाव गोबां बेबायदिनो जोंनि आसामाव गोबां हारि माहारिफोर दङ नाथाय जोंनि गासैबो थानाय जानाय गाननाय जोमनायफोराव जोबोद आलादा आलादा जायो बेजोंनो गुबुन रायजोनि आरिमुजों जोंहा गोबां जोङो गोबां फारागथिखौ जों नुनो मोनो मानो होनब्ला जोंनि आसाम रायजोआ जोंनि बर' हारिनि गाननाया दखना एसामिसफोरनिया जाहैबाय मेख्ला सादोर नेपालिफोरनिया बेबायदिनो गोजा गाबनि सारि बायदि गानो आरो बेखो आङो मोजाङै मिन्थिनो मोनला मा होनो बेबायदिनो गुबुन रायजो जेरै पान्जाब बायदिफोराव जोङो नुनो मोनो बिसोरनि हारिमुनि बागै होनोब्ला बिसोरो बिसोरनि गाननाय जोमनायफोरानो जाहैबाय कुर्टि गानो कुर्टा गानो आरो हौवासाफोरा बेदिनो कुर्टा गाननायजों लोगोसे खर'आव फालि खावखायो बेखौ मा होनो आं मोजाङै मिथिनो मोनला बेबायदिनो जोंनि आसाम रायजोजों गुबुन रायजोआ जोबोद फारागथिखौ जों नुनो मोनो जानाय लोंनायनि बेलायावबो जोङो गोबाङानो आलादा आलादाखौ जों बुंनो हायो मानो होनोब्ला जोंनि जानाया जों बांसिनानो ओंखाम जायो ओंख्रिफोरखौबो खारै होनानै जायो ओंख्रि अनला ओंख्रि सबाय ओंख्रि बायदिफोरखौ जोङो जायो नाथाय गुबुन रायजोफोराव बेबायदि जानायफोरखौ जोङो नुनो मोना बेबायदि जोंनि रायजोनिजों जानायफोरा आलादा आलादा जायो गुबुन रायजोआव जानाय लोंनायफोरा दस्राबो जायो बिसोरो बांसिनानो ओंखाम जाया ओंखाम जायोब्लाबो बिसोरो दस्रा रोखोमनि ओंखामखौ जायो जानाय लोंनायफोरनि बेलायावबो बिसोरो दस्रा रोखोमनि ओंखाम जायो रुटि पुरिफोर जायो बांसिनानो रुटि जायो नाथाय जोङो जोंनि आसामाव जोङो ओंखामखौनो जायो बांसिन गाननाय जोमनाय मोसानाय मुसुरनाय होनोब्ला जोंहा गोबां फारागथि दङ जोंनि आसामाव मोनसेल' हारि होननाय गैया बेबायदिनो गोबां हारिफोर दङ बे हारिफोरनि गेजेराव जों बर' हारिया दखना गाननानै जोङो बागुरुम्बा मोसायो जोंनि हारिनि बर' हारिमुनि आसामाव थानाय बर' हारिमुनि बर' हारिनि हारिमुआरि हारिमायारि मोसानायानो जाहैबाय बागुरुम्बा बेबायदिनो गुबुन रायजोफोरावबो पान्जाब बायदि बायदिफोरावबो गोबां गाव गावबा गाव मोसानायफोरखौ जों नुनो मोनो अरुनाचल रायजो बेफोर बायदियावबो गाव गावबा गाव गाननाय जोमनाय गाव गावबा गाव मोसानाय ट्रेडिसनेल बेफोरो गासैखौबो जों आलादा आलादा नुनो मोनो जानाय लोंनायनि बेलायाव अरुनाचल प्रदेश बायदि रायजोआव बुंनो थाङोब्ला बिसोरो बांसिनानो बयलखौ जायो नाथाय जोङो बांद्राय बयलखौ जानाय नुनो मोना जोङो बानलु संख्रि बायदि होनानै जोङो जायो नाथाय बिथांमोना बयलखौ बांसिन जायो नागालेण्ड बायदिफोर गुबुन गुबुन रायजोजों जोंनि आसामजों गोबांनो फारागथिखौ जों नुनो मोनो माब्लाबाबो एखे रोखोमनि गोरोबलायनायखौ जों नुनो मोना मानो होनब्ला गाव गावबा गाव आलादा रायजो गाव गावबा गाव खान्थि नेम खान्थि थायो बिनि थाखायनो गाव गावबा गावनि गाननाय जोमनाय गाव गावबा गाव आलादा आलादा जायो गाव गावबा हारिमु मुसुरनाय दामनाय देनाय बायदि